आइ काल्हिके जे बाल बच्चा छै ने तऽ इसकुल जाइ छै तऽ हिं हिं हिन्दी बोलते छै इंग इंग्लिश हिन्दीमे लेकिन घरपर आबै छै ने तऽ हमरा आरके मैथिलीये बोलै छियै आओर कि मैथिलीयेमे हमरा आरके चाहै छियै जे बाल बच्चा हमरा आरके मैथिलीमे बोलए आ बोलतो छियै हमरा आरके मैथिलीयेमे एहि लए कऽ कि जे मैथिली भाषा हमरा आरके सबदिन रहए मैथिली भाषा बढ़ियाँ होइ छै मैथिली भाषा सबदिन चलैत रहए आओर सब आदमी जे छै ने से बाल बच्चा तऽ इंग्लिश हिंदी बोलते छै इसकुलमे आ घरो पर जे आबै छै ने तऽ माइ बाप ओकरा से हिन्दीये मे बोललक मैथिली भाषा आब अथी भेल जाइ छै गु गुप्त भेल जाइ छै मैथिली भाषामे नहि बोलै छै माइ बाप हमरा आरमे ईसब नहि छै हमरा आरके सोचै छियै मैथिली भाषा सबदिन चलए आ जे बा बाल बच्चा लेकिन इसकुलमे पढ़ै छै तऽ मैथिली हिन्दी बोलै छै लेकिन घरमे हमरा आरके नहि बोलै छियै बिलकुल नहि बोलै छियै एहि लए कऽ कि मैथिली बोलबै ने त हमरा आरके मैथिलीये बोलैये लऽ आबै छै बढ़िऑंसॅं हिन्दी नहि बोलि पाबै छियै एहिमे हिन्दी जेकि मैथिलीये भाषा रहए बढ़िऑं रहए भगवानके दया से चलैत रहए ई भाषा बढ़िऑं रहतै सबदिन रहतै आओर अच्छा रहतै ने बढ़िऑं मैथिली भाषा ईहए लएके मैथिली भाषा हमरा आरके बोलि रहल छियै मै मैथिलीयेमे बोलि रहल छियै ने बुझलियै ने आओर मैथिली सोचै छियै कि सबदिन बढ़िऑं रहए बढ़िऑं से चलए मैथिली भाषा बालो बच्चा अपन रहए मैथिली मे चलैत रहए मैथिली भाषा मे बढ़ियाँ रहै छै पिता परमेश्वर के कृपा से